वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा गर्मी पर रही है तो पानी पानी भी नहीं गिर रहा है इस समय तो बहुत गर्मी हो रही है बहुत गर्मी हो रही है और जब पानी बरस जाता है तब आराम मिल जाती है पानी जब गिर जाता है तब आराम मिल जाती है किसान भी का फायदा हो जाता है और जन ज़्यादा पानी गिरता है तब बाढ़ भी आ जाती है मनई की फसल भी डूब जाती है नुकसान भी हो जाता है पेड़ पौधे भी गिर जाते किसी के घर पर वह भी नुकसान हो जाता है यही समस्याएँ जाड़े में कोई के खून भी रुक जाता है हम हम लोग आग भी बार के ताप लेते हैं सब यही करते हैं और इस समय तो बहुत गर गर्मी हो रही है पंखा की हवा लेते हैं बाहर भी हवा लेते हैं यही सब लेते हैं तब भी आराम नहीं पानी जब गिर जाता है तब आराम मिल जाती है पानी जब गिर जाता है तब आराम मिल जाती है और जब जाड़े जाड़े में हम लोग आगर तापते हैं और कोई कोई के खून भी रुक जाता है जाड़े के मारे बहुत लोग ख़त्म हो जाते हैं जाड़े में भाई यही सब होता है और भी यही कमी है और भी यही सब कमी है और यह जब ज़्यादा और हो जाता है बरसात के मौसम में और तालाब भर जाते हैं बाढ़ भी आ जाती है नदियाँ भी बाढ़ आ जाती नदियाँ में सब गाँव के तालाब भर जाते हैं सब और सब भर जाते हैं और सब यही कहानी सुविधाएँ ख़त्म हो जाती है जब पानी गिरता है ज़्यादा तब फसल भी डूब जाती है फसल डूब जाती है और भी सभी यही परेशानी हो जाती है किसान भाई का नुकसान हो जाता है यही सब हो हो जाता है गर्मी बहुत ज़्यादा अधिक इस समय हो रही है पानी पानी भी नहीं बरस रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है पंखे की हवा हम लोग खाते हैं बाहर भी जाते हैं हवा खाने और भी सब खाते हैं और भी यही सब कहानी हमारे फंक्शन की घर में हमारे सब के पहले तो कोई भी सुविधाएँ नहीं छप्पर भी पड़े रहते थे छप्परों के नीचे रहते थे अब तो सबके घर भी पक्के बन गए हैं अब कोई कच्चे भी नहीं हैं सारी सुविधाएँ भी हो गई हैं अब कोई कमी भी नहीं है सब सुविधाएँ भी है अब यही सब सुविधाएँ भी हैं और कोई ओ नहीं पहले पहले बहुत परेशानी थी अब कोई परेशानी नहीं है सब यही सुविधाएँ हैं जाड़ों में बहुत लोग काँप काँपकर ख़त्म हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं तब भी हम लोग जैसे आग जलाकर ताप लिया ताप लेते हैं सही हो जाते हैं बहुत लोग ओ ख़त्म हो जाते हैं जाड़े के मारे में काँप काँपकर ख़त्म हो जाते हैं वह दिन हम हम सब आग जलाकर तापते हैं सब यही ठीक ठीक है और घर के सब अच्छा भी है कोई यह नहीं पहले बहुत समीक्षा घरों की खराब थी अब कोई नहीं अब बहुत अच्छी चल रही हैं और सुविधाएँ हैं कोई नहीं और कमी कोई भी नहीं है और सब अच्छी बात है कोई कमी भी नहीं है यह गर्मियों के मारे यही बहुत परेशान भी है कोई संग अच्छा भी नहीं है और कोई ठ ठीक बात है अच्छी बात है वही बात है